मैं पहली बार अपने गाँव में नदी में तैरना सीखा अरे पाप पिता जी के साथ जाता था और मैं पिता जी मुझे सिखाए हैं शुरुआती तौर पर मेरे पिता जी सिखाए मैं कक्षा आठ में पढ़ता था तब पिता जी के साथ जाता था पिता जी मुझे तैरना सिखाए हैं पानी से बिल्कुल डर नहीं लगता पिता जी सिखाए उसके बाद मैं अकेले नदी में जा कर तैरता रंग जाता था ऐसे मैं तैरना सीखा हाँ अब तैरता हूँ बिल्कुल तैरना आ गया है अब मैं अकेले भी तैर सकता हूँ कहीं भी जाते हैं मैं अकेले तैरता हूँ और किसी को कहने नहीं पड़ता है मुझे सिखाओ मैं अच्छी तरह से सीख गया हम अब कहीं भी नदी तलाब या कहीं भी जाऊँ मैं अच्छी तरह तैर लेता हूँ किसी से कहना नहीं पड़ता है तैरने के लिए मैं अपने आप तैर लेता हूँ नहीं तो यह चाहे तनाव कहें यह जो अपने आप तैर